आङो उन्दैनिफ्रायनो संनाय खुरनायाव नांथाबनो गोनां जादों आङो नखरनि हिनजाखा गिदिर आङो संनो खुरनो मोनबो फिसानिफ्राय मोनबोनाय नालाय दायो संनोखौनो सबखौबो हायो सबखौबो रोङो आं गाहाम मोनो संनोबो आरो जाहोनोबो गाहाम मोनो बांसिन आङो सबाइ अनलाखौनो सबाइखौनो बांसिन गाहाम मोनो आरो सबाइ दालि मैद्रु सबाइ अनलाखौ ओरैबायदि संनांगौ सबाइखौ सुनानै दै होनानै खारै संख्रि होनानै दैखौ थोजासे होनानै मोजाङै रुइना होनानै अन गुन्दैखौ होना लागोन ओमफ्राय मो बिखौ फोमोनना लानानै नाफोरखौ मोजाङै एवनानै मस्ला मस्लि होनानै आमफ्राय बे खारि अनलायाव होनानै मोजाङै गोदौ नाय बे मोनसे सबाइ अनला ओमफ्राय आरो माब्लाबा सबाइखौ जोङो अमा बेदरदोंबो सङो अमा बेदरदों सबाइ सङोब्ला सबाइखौ खारै संख्रि होनानै मोजाङै गोदौ होनानै दै होनानै लाबोग्रोबाय ओमफ्राय सबाया रुइब्ला अमा बेदरखौ माेजाङै सुस्रानानै पियास फानलु रुसुन जेरा बेफोरबायदि होनानै साराइयाव थाव होनानै पियास फानलु देनायखौ सेरना लानानै बेदरखौ मोजाङै एवनाय एवनानै सबाइयाव होनानै मोजाङै गोदौफिनो सबाइदो सबाइ अमा बेदर संनाय

मैद्रु मैद्रुवा जोबोद गोरलै संनो बेयाव लाइ लाइ मुलानि बिलाइ आरो लाफा बेफोरखो मोजाङै सुरानानै हानानै सारायाव सुंख्रि होनानै मोजाङै एवनानै दै होनानै गोबाव गोदौ होनानै गुरै जाबोलानो खांनाय बेयो जोबोद गोरलै हथादै सह गोख्रैयैनो संनो हायो आरो ना नाखौ जोङो मोखिदो बांसिन संनाय जायो नाखौ मोजाङै एवफ्रामनानै ना आरो फान्थाव मिखि संनाया ओरैबायदि सङो नाखौ मोजाङै सुरानानै एवबाय एवनानै बोखांना दोन्नानै ओमफ्राय पियास फानलु बेफोरबायदि मस्ला होनानै थावाव एवनानि नाखो एवनानै पियास फानलु सेरना लानानै ओमफ्राय नाखौ दै होबाय दै होनानै मोजाङै गोदौ होबानो बेयो फान्थाव मैखि आरो ना संनाय जाबाय दालि दालिखौ आं गिबियावनो दैखौ गोदौ होना लानानै दोनग्रोयो दै गुसु होयोब्ला दालियाव दै गुसु होयोब्ला बारा टेस्ट जाया बारा गोथाव जाया बेखायनो दै गुदुं होनो मोनब्ला मोजां दालि संनायाव दालिखो मोजाङै सुरानानै पियास फानलु हो जिरा होनानै सेरनानै दालिखौ मोजाङै अह अर एसे खमाव एवनानै ओमफ्राय दै होनानै मोजाङै रुहायनानै अब्लानो जाबाय दालिया